ॿ लख ॿावीह हज़ार ॿ सौ वीह चारि लख चालीह हज़ार चारि सौ चालीह टे लख ॿ हज़ार ॿ सौ ॿटीह छह लख छह हज़ार छ्ह सौ वीह नव लख हिकु हज़ार हिकु सौ ॾह